जेना समपोथी जे छै पोथी माने ग्रन्थो होइत छै तऽ जे हम कि जेना गीता पाठ करैत छी गीता पाठके अठारह अध्याय होइत छै तऽ एक दिनमे जे छै ने हम दू अध्याय करैत छियै दू अध्याय जे छै ने हमरा एक घण्टामे भए जाइत छै दू अध्याय तकर बाद जे छै रुद्राष्टक अध्यायके पाठ करैत छी डेली रुद्राष्टक अध्याय भेलै महादेवके जकरा रुद्री कहैत छियै तऽ हमरा जे छै ने से दू घण्टामे से एकसँ आठ अध्याय भए जाइत छै दू घण्टामे तकर बाद रामायण होइत छै सुन्दर काण्ड सुनने हेबै रामचरितमानसमे जे सुन्दर काण्ड छै ओ जे छै से हमरा एक घण्टामे भऽ जाइए इएह छै हमर लोकाचार जे छै हमर बढ़िआँ जकाँ हम पढ़ि लैत छी समय बताइए देलहुँ हेँ तकर बादसे जे छै रामायणके जे एकदिना हम प्रयास केलहुँ तऽ रामायण एकदिना हम चालू केलहुँ रहए तऽ एक महिनामे होइत छै खतम पूरा रामायण मतलब भोरके चालू करैत छियै तऽ एक एक घण्टाके एक एक अध्यायके पढ़लहुँ तऽ एक महीनामे खतम होइत छै पूरा रामायण इएह हमर यए पोथी पढ़ैके टेकनीक